जी हमर बात कुन्दनजी से भऽ रहल यऽ कुंदनजी नमस्कार हम अभय बाजि रहल छी दरभङ्गासँ जी कुन्दनजी हम सुनलहुँ कि जी जी कुन्दनजी हम सुनलहुँ अहाँकेँ सुपौलमे बहुत नीक अहाँ मतलब टुरिस्ट गाइडके व्यवस्था कए दै छियै जेकि हमरा नीकसँ बता सकब सुपौलके बारेमे कनिटा हमरा घुमा सकब ताकी हम सही आदमीसॅं बात कए रहल छियै जी जी जी जी कुन्दनजी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी कुन्दनजी किछु आओर जानबाकेँ रहै किछु आओर पुछबाकेँ रहै तऽ अगर अहाँ आज्ञा दी तऽ पुछी अहाँसँ हम तऽ सचमुचमे कहलहुँ बजरङ्ग बलीके दर्शन करैके तऽ मन बहुत दिलमे आस्था यऽ जरुर हम ओतऽ दर्शन करै लए जाएब लेकिन हमरा कीयाकि अहाँ जानिते छी कि हम बजरङ्ग बलीके भक्त छी और एगो बात हुनका बारेमे कहल गेल छै सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहु को डरना तऽ हमरा तऽ बहुत खुशी भेल कि अहाँ हम मतलब स्टॉर्टिंगेमे बता देलहुँ कनिटा हमरा एक चीज आओर बताबु कि खर्चा केना की लागतै कते की लागतै कते की पैसा लागतै कनि पकर बारेमे बता दिऔ जी कुन्दनजी हम एहिसँ पढ़िकऽ अहाँकेँ रेडिओ गुगल पर पढ़िकऽ हम अहाँकेँ कॉल केलहुँ फेर अहाँ अनुमान लागबु कि हमरा दू चारिगो हनुमान मन्दिर छै जे सुपौलमे फेमस छै हमरा घुमनाइ छै तिलेश्वर स्थानके बारेमे सुनलहुँ जे बहुत नीक आ पवित्र स्थान यऽ सभक मनोकामना पुराहोइ छै ओतऽ तऽ ओकरा सभकेँ घुमाकऽ फेर हमरा रेलवे तक छोड़ैके रेलवे स्टेशन तक छोड़ैके टोटल कते खर्चा केना की पड़ि जेतै बहुत बढ़िऑं कुन्दनजी बहुत नीक चारि सए एकमे काम नहि चलतै कुन्दनजी अच्छा थैंक्यु बहुत बहुत बहुत आभारअहाँकेँ कुन्दनजी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँकेॅं ठीक छै तऽ हम अहाँकेँ छओ बजे सात बजे सुबहके लिए ट्रेन आबि रहल यऽ दरभङ्गासँ सुपौलके लिए हम अहाँसँ करीब साढ़े नओ बजे पहुँच जाएब सुपौल अहाँ अपन आदमीके ओतऽ भेज देब या अपने आयब तऽ हमरा बहुत खुशी होयत धन्यवाद कुन्दनजी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद